سوال ہے کہ اقلیت غالب مذہب کے ساتھ کس طرح رواداری برتتے ہیں رواداری کا مطلب ہوتا ہے درگزر کرنا ساتھ مل کر چلنا بھائی چارے اور خوش بختی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ مل کر آگے چلنا تو غالب مذہب کے ساتھ جو اقلیت مذہب اقلیتی مذہب ہیں وہ اپنے تہوار بہت خوش اسلوبی سے لیکن جو اس کے ساتھ مناتے ہیں جس میں کوئی بدنظمی پیدا نہ ہو اپنی عبادتوں کو اپنے مسجد مندر گرودوارے چرچ میں بہت خوش اسلوبی سے اور خاموشی کے ساتھ ادا کرتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف بھی نہ ہو اس کا مطلب ہوتا ہے رواداری کے ساتھ گزارنا تو ہمارے یہاں غالب مذہب کے ساتھ اقلیت ان اقلیت کے مذاہب اسی طرح سے رواداری برتتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں